महाराष्ट्र में जेको मेन खाधो आहे नाश्तो वड़ा पाओ पाव भाजी ऐं पाणी पूरी उनजो जेको सवादु आहे महाराष्ट्र में सभु खां सुठो आहे उहे इहे शयूं असां भारत जे कंहिं बि शहर में खाऊं पर असांखे एतिरो सवादु न ईंदो जेको असांखे महाराष्ट्र ईंदो आहे